आबाद मावनायनि आं खोथा बुंनोसै फंसे जेनेबा जों गायनाय फुनाय दिनखौ जोङो नै दाथ' अखा हाबायना दा गायनाय फुनाय आरामभ' खालामनो नागिरदों मोजाङैनो जोंबो माइखौ गायनांगौबा रन्जितखौ जों सिगां गायग्रोयो बिदिनो आरोखिदा जोंनि गायनायाथ' बिदिनो जोसा माइब्राबो गायो गासिखौबो जा मोनो बेखौनो लासै लासै गायलाङो जोङो दाथ' दै दंबाथ' जों सिगां गायनो हायोमोन दा हनै जोंना जामफै दै दङमोन जामफैनि दैया स्लुइस गेट आ गाज्रि जानानै दङ दा बेखौनो दा फाहामगासिनो दं बेनि दैजोंसो गायोमोन आरोखि आरो जामफै दै हाबैनि थाखायनो जोंना एसे लेट जाबाय आरोखि दा बावनो माइया हनै गदाय जानोसै गायनाय फुनायफ्रा मोजां हास्लाब हैला हनै दासो अखा हानानै एसे दै मोनदों दासो गायहांदों मानसिफ्राबो दा बेबादिनो आरोखि ओरैनो गायनाय फुनायाथ' बिदिनोसै जों जेखौ मोजां मोनदों बेखौ गायदों रन्जित होन माइसालि होन जोसा माइब्रा होन बेखौनो जा एसे मोनो गायलाबाय थाबाय जों मोननाया मोनो बिदिनोसै गायनाय फुनाय दिनबाथाय दालाय दैलां बोथोर फैबाय बायहेरानि खामानि गैला बिदिनो हाल खदालजोंनो दिन थांनांसिगोनलाय मालायनाव हाजिरा मुजिरा मावनांगौ एखनब्ला न'आव खामानि गैयाबाबो बेफोरबादि मावाबाबो जाया जेरैबो खारनांगौ जायो जोंहा मावनांगौ जानांगौ गथ' गथाइ फिसिनोबो जा माइ मोनो बिराद थियो गासिबो अखायाबोथ' हागासिनो दं दाबो जाबाय बुंबाय टुइन्टि टुइन्टि